हलो इंडियन गैस कंपनी मां रमेश भाई गोकलाणी ॻाल्हायां थो मुंहिंजो गैस नम्बर सत अठ छ चारि आहे मां हितां आदिपुर खां गांधीधाम शिफ्ट कयां थो इनकरे तवहांसां वेनती आहे त मुंजे गैस जो नम्बर तब्दीलु कयो वञे गांधीधाम एड्रस जीअं मूंखे सहुलियत सां मिली सघे हिन लाए तव्हांजो असां शुक्रगुज़ार रहंदासीं धन्यवादु